औ ओइ फंबाइ आंनो माबा नांगौमोनलै बोरमा बेदर नांगौमोन औ एसे खामानि दङ माबा मोनसे खुंनांगौ नै आंहा खामानि दा नोङो मारै बोरमा बेदरखौ केजियाव बेसेथो लायो

आंजे आंनो बाइस केजिसो नांगोन फंबाइ बाइस केजिसो नांगोन औ एसे खम खालाम जाया होनबा फंबाइ दा ओरैनो नों बुंनो हागोन दा

अ होनबा नोङो नों गैयाबाबो जागोन दा फंबाइ अ अ आङो आदथासोआव सहैगोन दे फंबाइ खोनाबाय आदथायाव औ औ दे फेलें दाखालाम दै आं थांथारगोन आदथा समाव दे फंबाइ दे

औ

दे होनब्लालाय